हलो हाँ सर अरे ये हमने आपको एक ऑर्डर इस इसका भेजा था ऑर्डर एक जारी किया था उसको जो है पनीर चिली भेजने के लिए लेकिन जो है कि आपने उसकी जगह जो है मोमोज़ का डीलीवर करवा दिया ठीक है लेकिन सर अच्छा आर्डर भी काफ़ी टाइम पहले से भेजा हुआ है दो ढाई घंटे हो रहे हैं लेकिन बताइए आप लोग पंद्रह मिनट और बीस मिनट की डिलिवरी बताते हैं और ढाई घंटे का समय हो रहा है तो कैसे मतलब ये तो सर्विस पूअर है आपकी और सर्विस जब पूअर रहेगी तो बताइए कैसे क्या होगा हम लोग तो आपकी बातों पे ही चल भई उसी हि हिसाब से आपको ऑर्डर किया जाता है अगर इस तरीके से अगर सिस्टमेटिक और टाइमली काम नहीं करे करिएगा तो फिर उस चीज़ को मै मेंसन मत किया कीजिए भाई मेंसन करने से जब आपकी गुडविल इसपे खराब होती है ना कि बातें आपकी जो हैं कट रही हैं जो है चलिए ठीक है